हेलौ गुद मरनिं सार आह आं निउस थाइम ओइटिननिफ्राय बुंहरदोंमोन सारा बा मिनिटसो थाइम होनो हागोन्ना आदसा सारनि दोलोनिफ्राय एबाराव केन्डिदेटआ सोलायगोन नामा माथो कंग्रेसनिफ्राय माथो नोंथांनो टिकिद होनाय नङा बायदि खोनादों आदसा आह बिदिबो सिगांग्रो सारखौ साबायखर बावग्रोबाय जाहाथे जाहाथे टिकिदआ ओइबार नोंथाङानो मोनमारो आरो टिकिद टिकिद मोनोबा देरहानाया मा रोखोम सानो सारालाय एकदम दे सिगांग्रो आङो आरो साबायखर जासिबावबाय सारनो ओइबारावहाय रायजोफोरनो मा मा सेबा खालामनायनि सिन्था खालामदों सारालाय देरहायोब्ला आदसा आदसा होनबा बे बेफोरनि गेजेराव स्पिसियेल माबा मोनसे होनो होन्नानै गोसोयाव सान्नाय दं नामा आदसा

सार दा जों सानैजों रायलायनाय बे मोगा मोगिखौ दा मोनानि आदथायाव ससेल मेदिया आव हगारनाय जागोन सारा अन्नानै नायनो हागोन फै फैगौ बिसायखथिनि गाहाम हामलाइथि जासिनानै दोनैनि मोगा मोगिखौ बावनो दोन्थनाय जाबाय सार गोजोन्थों